अॻे ज़माने में माण्हू रेडियो इस्तेमालु कंदा हुआ ऐं हुनजे माध्यम सां उहे गाना ॿुधंदा हुआ ऐं सभु माण्हू गॾिजी करे वीडियो घुराईंदा हुआ ऐं हुन में पिचरूं ॾिसंदा हुआ माण्हू अॻे हथ में कपिड़ा धोईंदा हुआ ऐं कुझु हुननि खे संदेशो ॾियणो हुयो हुजे त हू चिठीअ ते लिखी करे उहो संदेशो हुननि तक पहुचाईंदा हुआ पर हाणे हिन ज़माने में साइंस तमामु घणी तरक़ी कई आहे हाणे घणे ई किस्मनि जूं टीवियूं अची वेयूं आहिनि एल ई डी स्मार्ट टी वी ऐं घणे ई किस्मनि जूं वॉशिंग मशीनूं अची वेयूं आहिनि जंहिं में माण्हू पंहिंजा कपिड़ा धोई था सघजनि फ्रिजयूं अलॻि अलॻि किस्मनि जूं अची वेयूं आहिनि कंप्यूटर लैपटॉप हीअं सभु साइंस जे ज़रिए असां सभिनी खे तमामु घणो फ़ाइदो ॾेई रहिया आहिनि ऐं हिन ज़माने में मोबाइल त हिकु सभनी खां सुठो साधन आहे जेको माण्हुनि खे भले परे ई हुजे त बि हुननि खे वीडियो कॉल ज़रिए उहो माण्हू हुननि खे ॾिसी सघे थो